हेल' आव फैनो मा खालामदों नोंलाय गरमआनो थानो हाया नै अयथासार आव बेखायनो माबायावसो सरलपारायावसो दुगैहैला बायसै नामा रा होन्नानै नोंसोरखौ लोगो नोंसोरखौ लोगो लानो नागिरदों मोन लां आव आइ लाइ दं माबामोन देबफोरमोन दङ गोमसार मोन एह एह आव गरम नालाय दुगैलाहैसै माथो खालामनो न'आव लाय है लामाफ्रालाय बिदिनो सै गारिजों थांगोन ब्रा कारजों है नोंसोर मैदेरखौनो गियो नामा सोरबा कारजों थांनायालाय माथो जानो ब्रा मैदेरालाय कार दङ ना बेलाय गोमसारनि थाव सोलायलायनानै थांसै ब्रा होमबालाय अबेहायथो थांनो ना होमबालाय माबायाव थांसै दिपबिल आव डिरबिल आवनो दिरबिल आव थाङो बा जों दा बेलासि बेलासिआवसो थांनांगोन आव दा थ थांजाया बेयाव बिरात सान्दुं नों बेलासि बेलासि मोनाबिलिबासो माबायो बार बारो जा नो दै जिंआव सागरफोरनि बायदि बारो बिरातनो होमबालाय थांमारला सरलपारायाव एह मैदेरखौ गिदों

आछा आछा होमबालाय सरलपारायावनो माबायावनो थांसै खोमो दिरबिल आवनो दा बेलासिआव आंखारलायदो आव साबा थांसै एलाइ बिबुंथि नों देबाकर गोमसार आं साबा जाबाय ना साबा थांसै दे होमबालाय दे दा आंखारलायदो होमबा फैसाफ्रा बे माबा मोनसे जागोन बे दे दोनसै होमबा